मैना तोता अथी सुगा लए जाइ रहय गाछमे अथी जाइ रहियइ ने हमरा आरके खेलय लए सुगा ओतऽ खोता बनबय रहय तऽ हमरा अरके फेन जाइ रहियइ नोचि दै रहियइ खेलय रऽ जाइ रहियइ तोताके तऽ नोचि दै रहियइ फेन उ की करय फेन दू दिनपर लगा दै रहय फेन हमरा अरके की करियै कलम गाछिपर जाइ रहियइ खेलय धूपय लए सबकिछु खेलय लए जाइ रहियै बच्चा रहय रहियइ तऽ खेलय रहियइ आओर फेन उ लगा दै रहय तऽ हमरा आरके उतारिके फेन ओकरा की करियइ बच्चाके लै जाइ रहियै घर ओकरा पिजरा बनाकऽ पोसय रहियइ तोता पोसय रहियि घरमे लए जाकऽ पोसय रहियइ खेलय रहियइ देखयमे बड़ा अच्छा लागय रहय तोताके फेन जाइ रहियइ फेन देखय छियै गेलियइ कलम गाछमे फेन खेलते खेलते हमरा अरके फेन देखय छियै फेन घोसला बना देलकइ ओ तोता तऽ ओकरा फेन हमरा अरके की करियइ उतारि देलियइ उतारिके फेन अथी बनेलकइ उ तोता उतारिके फेन हमरा अरके देखियइ बच्चा फेन नोचि दै रहियइ फेन लगा लै रहय फेन दू दिन तीन दिन होइ रहय फेर लगाय लै रहय फेन दू तीन दिनपर जब जाइ रहियइ लगाय लै रहय फेर उ बच्चा दअ दै रहय बच्चा दए दै रहय तऽ हमरा अरके कहियै कि बड़ा अच्छा लागय छै बच्चा ओ जखन तक अथी छै बच्चा छै तऽ हमरा अरके की करलियै उतारि लियै आओर खेलय रहियइ खेलते खेलते उन्ठीना कहियइ की चल सब आब अपन घर लए कऽ पोसबय ओकरा तऽ घरमे ले जा कऽ पिजरा बनाकऽ दै दियै पोसय रहियै तोताके आओर पोसय रहियइ तऽ हमरा अच्छा लागय रहय देखयमे सबकिछु करय देखयमे बड़ा अच्छा लागय रहय पोसिके आओर फेन ओकरा फेन उ भागि जाइ रहय भागि जाइ रहय तऽ फेन हमरा अरके की करय रहियै फेन जाइ रहियै जाइ रहियै खेलय लए जाउ तऽ खेलते खेलते फेन फेन बनबइ रही ओकरा फेन बना दै रहय आओर तोता फेन उजारि कऽ फेन लए जाइ रहियि फेर दू दिनपर तीन दिन पर फेर उ बना लै रहय बनाकऽ फेन उ की कहय छै बनबय रहय आओर फेन उ बनाकऽ हमरा अरके फेन आबय रहियइ जब तऽ फेन ओकरा की कहय छै ओकरा खेलते खेलते कहय छियै उतार तऽ देखियै फेर छै तऽ ओकरा फेन उतारि दियै उतारि देलियै तब फेन उ की कहय छै फेन बच्चा रहय रहय बच्चा रहय रहय तऽ हम्मे ओकरा आरके उतारि दै रहियै उतारि दै रहियइ तऽ फेन लए जाउ खेलते खेलते सब तब ओने खेलय रहियइ खेलते खेलते फेन जब अथी करलियइ खेलते खेलते तब सब गोटा की करलकइ ओकरा कहलियै चल ले चल उ भागि गेलौ फेन एकरा ई तोताके ले चल ई तोता छियै ले चल खेल देखयमे बड़ा अच्छा लगतइ खेलतइ फेन लए जाइ रहियै तऽ ओकरा फेन घरमे पोसय रहियइ